पशु जो पालण में सुठा आहार इहो उपयोग में कयो वेंदो आहे जीअं ॿियनि जानवरनि लाइ सोयाबिन भोॼन घास मकई एपल मां पंहिंजे घर कुता पाले रखिया आहिनि मां हुननि खे दालि चांवर फुल्को इहो खाराईंदी आहियां छो जंहिंसां हुननि खे इंसाननि जो खाधे जो पतो पेईजी सघे पर मुंहिंजे कुतनि खे झिंगो चिकन तीवण मछी इहो सभु पसंदि आहे ऐं मां उन्हनि खे इहो बि खाराईंदी आहियां जंहिं सां हुननि जो उहो स्थर सुठो थी सघे ऐं हुननि खे उहो पसंदि बि कंदा आहिनि